अञा ॿियो अधु कलाकु लॻंदो त त लेट न थी वेंदी न एॾी राति थी वेंदी घरु पहुचण में कीअं पहुचंदा टाइम सां दादा ट्रॅफिक आहे त तव्हांखे पहिरीं ॿुधाइणु खपेव हां तव्हां इअं कयो न त असां निकिरूं था असांखे रस्ते में ॿियो कमु आहे असांखे हुतां पिक कयो न लोकेशन मां तव्हांखे लोकेशन पोइ सेंड थी कयांव पर इहा त ग़लति ॻाल्हि आहे न अधु कलाकु थी वियो आहे तव्हां चयो हो निकिरंदव ॾह मिंट लॻंदा पहुचण में हाणे अधु कलाकु थी वियो आहे अञा चओ था ॿियो अधु कलाकु लॻंदो पोइ असांखे प ॿिएं नंबर मां न पंजें नंबर मां पिक कयो हा हुतां खां पोइ सिधो रस्तो आहे न खार घर लाइ अस पोइ ले वधीक लेट बि न थींदी असांजो ॿियो कमु बि थी वेंदो हाणे हेॾी त महिरबानी कयो हा त ट्रॅफिक मिलंदी असांंखे बि हुते वञिणो आहे तव्हां चओ था ॿियो अधु किलाकु त हुतां खां हुते ई अची वञे छोकिरो हले ठीकु आहे हुते ई पिक कयो पोइ पंजें नंबर झूलेलाल मंदर तां हा हा